देखै छै डाँढ़मे दरद रहै छै तऽ कोन चीज कोन चीज करै छै कोना कोना तऽ पहिले लोक डाँढ़मे कमरमे दरद रहै छै जै के कहै छै से तत्कालीमे से कथी करल जाइ छै तऽ जा कि कहै छै तेले ने गरम करि करिके आओर लहसुन रगड़िके तेल गरम करिके ओहिमे पहिले मालिश करल जाइ छै नहि अथी होइ छै मालिश करि करिके नहि अथी होइ छै तब जाके लास्टमे तब जाके डॉकटर वैद्य खन जा जाके मोन जेना होलै मलहम होलै जेना आयोडेक्स होलै जेना ओहिसे गरम तेल से नहि होलै तऽ तत्काल एहिमे आयोडेक्स छै घरमे विक्स छै ओहि सबसे किछु राहतके लिए लोक गरीब आदमी सोचै छै कि तत्कालीमे कि ओसब लगै करिके घरवला से रहै छै ककरो घरमे होइ जाइ छै तऽ करल अच्छा से कि जाइके छै करि दै छिए किछु आराम राहत अएतै तकर बाद पइसा कौड़ी होतै तब जुटै उटैके तब जाके डॉकटरकन जाएल जएतै तऽ डॉकटरकन जाएल जएतै ता घड़ी गरीब आदमी भिड़ी पइसा नहि रहतै बेबस्था करिते करिते तब जाके बहुत टाइम लागि जाइ छै तऽ कोना जा करिके हमे अथी करबै ओकराकनसे ओकराकनसे लै करिके कोइ आदमी कहै छै छै कोइ आदमी कहै छै नहि छै अपना हाथमे पइसा नहि रहै छै तऽ ई सबसे बहुत अथी रहै छै तब जाके जाइ छै डॉकटरकन डॉकटरकन जाइ छै तऽ बारह गो अगैरह वगैरह लिखै छै खून जाँच तऽ कभी पेशाब जाँच कभी एक्सरे ईसब जाँचेमे बारे गो खूब लै छै खून टेस्ट ई सबसे पइसा बहुत टनाइ जाइ छै गरीब आदमी छै कहाँसे जा करिके लेतै ओसब ओतना तऽ छै डॉकटरो वैद्य छै जा करिके कोना करतै कोइ मदति तऽ कै अथी करैवला नहि छै ईसब से गरीब आदमी ककरो तत्काले तत्कालेमे दरद होइ छै कोइ पइसावला छै आदमी छै ओकरा घरमे पइसा नहि छै तऽ ओ आदमी कएसे जएतै अचानकमे दरद उठै छै ओहो आदमीके छै अथिए होए जाइ छै लचारे कि कोना करिए कभी बैँक बन्द रहै छै कभी ए टी एम होइ जाइ छै अथी ई सबसे रहै छै अथी होल तऽ डॉकटर जाके कभी अल्ट्रासाउण्ड लिखै छै कभी जाके छै एक्सरे लिखै छै ई सब जाँच करै करिके तब जाके लोक दवाइ खाके तब स्वस्थ कोनाहिओके शरीरके रखै छै आदमी ई सबसे रहै छै बहुत दौड़भाग